मां बाज़ार मां हथौड़ी वठी आयसि सुठी हुई ऐं हथ में तक तोड़ करे सुठे नमूने वठी आयसि घर में ऐं उन्हे जेके बि मूर्तियूं घर में टंगड़ियूं हूयूं जिते किपियूं किलीयूं कोका लॻाइणा हुआ उहे बराबरि मां लॻाए सघियसि छाकाणि त हथौड़ी सुठी हुई ऐं सुठो कमु ॾिनो ऐं जेके मां पैसा खर्च कया हथौड़ीअ ते उहे बराबरि साप थिया